ميں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا ميرا نام سعيد احمد ہے ميں مال روڈ سویل لائن ودھان سبھا كے پاس رہتا ہوں ميں ميرے ماتا پتا كے ساتھ رہتا ہوں دو بھائى ہيں اور اور تين بہنيں ہيں ميرى تعليم ايم اے پوليٹكل سائنس سے ہوئى ہے ميں نے ٹينتھ سى بی ايس سى دہلى بورڈ سے كى پھر ٹوئيلتھ كے ليے بھى سى بى ايس سى دہلى بورڈ سے كى ہے اس كے بعد دہلى يونيورسٹى سے گريجويشن كى ہے گريجويشن كرنے كے بعد پھر ايم اے اِن پوليٹيكل سائنس بھى ميں نے دہلى يونيورسٹى سے كيا ہے ابھى ميں بى ايڈ كى تيارى كر رہا ہوں ٹيچنگ كے ليے اور ڈى ايس ايچ بى كے ايگزام كى بھى تيارى كر رہا ہوں فى الحال ميں انسٹىٹيوٹ آف جنامكس انٹى گريٹيو بائيولوجى ميں مين پاور كى پوسٹ كر كام كر رہا ہوں